आबाद आबादाथ' जोंहा मायनि आबादखौथ' मावनाय जाया जायखिजाया न'आवनो हा दङ इसे आदा बिगा गायग्रा हा मैगं गायो बाहाय आलु गायो आरो मेसेंआव आलुखौ बोथोराव लाबोनानै बिदिनो बांद्राय बुरजाबो गाया आरो फाल्लाब्रै फाल्लाबासो गायो आरो ओमफ्राय लाबोनानै न'आव दोन्नानैहाय गाजा बेरहोयो ओमफ्राय हायाथ' नोङो सान्नै सानथाम सिगां एवखानानै फोमोन्नानैहाय दोनखायो ओमफ्राय माबानानै उनावहाय आलुआ गाजा बेरबा हाखौहाय नांगोलजों सिन बोनानैहाय गायबाय आरो ओमफ्राय गायनानै बिदिनो आलुआ इसे गायखांनायनि उनाव गाजा बेरनानै बिफां एसे जाबोयोबा इसे गोजौ गोजौ जाबा बांद्राय गोजौद्रायबो नङा आरो ओमफ्राय मायसा दांसै मायसा दांनानैहाय जावग्लिनानै होयो जावग्लिखांनायनि उनावहाय ओरैनो मायसा दांबाथ' साबसिन जायो आबादा मोजांसिन जायो आरो आलुआ बांसिन थाङो ओरैनो जेबो दस्रा हासारथ' होनाय जाखाया गोबोरखि हासारनि अनगा ओमफ्राय बिदिनो मायसा दांखांनानै आलुआ गोजौ गोजौ जाबा आलि खोयो आलुआव खोनानैहाय बिदिनो इसे गोर्लैयावहाय खोबाय नालाय आरो उनावहाय इसे देरबावबा आरो खोबावसै आरो ओमफ्राय नै आरो बेनि उनावथ' खुवा लोगो मोनसै खुवा लोगो मोनबा नोङो खुवा दानगारनायनि मुलि सारनांगौ जायो आरो किन्तु दस्रा मुलि होनाय जाया आरैनो खुवा दानगारनायनिल' मुलि होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो खुवा दानगारनायनिखौ मुलिखौ थाब होनाय जायाबाथाय थाब बिफांआ थैनायनि चान्च थायो आरो बिराद रिक्सबो लानांगौ जायो आदब खालामनांगौ जायो आलु गायनायाबो ओरैनो मोना कस्त'बो आबादा मोजां जाबासो मोजां आरो मोजां जायाबाथ' नों गायनायनि लस जायो गायनायनि नोंहा जेबो थाया बे आलुखौनो मोजां जायोबा इसे फान्नाय जायो आरो गाज्रि जायोबाथ' नोङो दस्रा मैगं गायदेरनाय जायो आरो बिदिनो जुखाम गायदेरनाय जायो जुखामाबो न'आव जानो थाखाय आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो मथर बायदिसिना गायदेरनाय जायो आरो गाजर मथर लाइ लाफा गायजोबनाय जायो आरो ओमफ्रायो गायनानै बिदिनो मथरफ्राबो खस्थ' दङ हाखौहाय साफा खालामनांगौ मोजाङै दाखोरखौ गारनानैहाय बिदिनो सिन लाइन लाइन बोनानैहाय मथरखौ गायनांगौ आरो गायखांनायनि उनाव जिगाब थ्राय थ्राय होना होनांगौ बिदिनो खस्थ' आरो जुखामखौबोथ' नोङो खाथि खाथिबो गायजाया बांद्राय खाथि खाथि गायबा गुबुं जायो फिथायबो मोन्नो खस्थ' जायो बेनि फिथायखौ मोन्नो थाखाय नोङो जुखामखौ गोजान गोजान गायनांगौ मायसा दांना होनांगौ आदर लानांगौ बिदिनो आबाद मावनाया बिराद रिक्सनि खोथा आरो नोंहा आदर लाबाय थांनांगौ जायो आरो जिसिबां आदर लायो इसिबां आबादा मोजां जायो नोङो आदर लाद'वाबा नोङो आबादाबो थैलांनो नागिरो आरो नोङो बे आबादा गाज्रि जानो नागिरबा नों उफाय गैया नोङो मायसा दांनानै आराम हाखौ फुरुंनानै माबाना हासार इसे गोबोरखि हासार जिं जिंआव होनानै फोथांनांगौ जायो होम्बासो आबादा मोजां जाबोयो आरो जुखामफोरावबो होनांगौ आरो सेर सेरावहाय नोङो बे समावथ' नोङो माबाबो गायनो हायो सामब्राम सामब्राम गुफुर आरो दुन्दिया सामब्राम गुफुराव नोङो सेर सेरहै गोबोरखि होनांगौ फुरुंना होनांगौ फेदेरनांगौ सामब्राम गुफुराबो बेदर मोनो न'आव गायोबा मोजां जायो बायनानै जानायनि थाखाय रैखा मोनो न'फ्राव आबाद थाबा नोङो जा आबादा जायोबा मालायनोबो फान्नो हायो बा सोरनोबा न' खाथिनोबो सोरनोबाबो हरनो हायो सोलाय सोल' खालामनो हायो आरो किन्तु जोंहा माय गायग्रा गैया नालाय बिखौनो आबाद मावनानै जायो आरो